बैतूल ज़िले में स्वास्थ्य सेवा तो बहुत अच्छी है यहाँ पे जगह जगह पे डिसपेंसरीज़ ब्लड सर्विसेज़ और हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं एक सरकारी अस्पताल भी बनाई हुई है जहाँ पे हर तरीके की सुविधा मिली हुई है वो भी मुफ़्त में लोगों के लिए और बाकी जो डिसपेंसरीज़ और हेल्थ सेंटर भी हैं हॉस्पिटल्ज़ जो हैं छोटे छोटे प्राइवेट भी वो भी ज़्यादा चार्जेज़ नहीं करते हैं तो और उनकी सेवाएँ बहुत अच्छी हैं जैसे एम्बुलेंस ले जाना ले आना काफ़ी अच्छा है और कोई ज़्यादा प्राइज़ भी चार्ज नहीं करते हैं और चिकित्सा सुविधाएँ और सेवाएँ जो उपलब्ध कराते हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और स्थानीय सुविधाएं उनकी मदद ऐसे करते हैं कि वो कुछ कुछ दिनों में स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं लोगों की आँखों की जाँच मोतियाबिंद की जाँच और बाकी इनको कोई रोग नहीं है हेल्थ चेकअप्स ये सब करवाते रहते हैं तो इस तरह से वह यहाँ की समुदाय की ज़रूरत को पूरा करते हैं और सरकारी अस्पताल तो है ही यहाँ पे मुफ़्त में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और वहाँ काफ़ी आधुनिक मशीनें भी आ गई है जिसकी वजह से लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है और सारी सुविधाएँ भी यहाँ मिल जाती है तो कुल मिला के बैतूल में स्वास्थ्य की सेवाओं की अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इनका इलाज हो जाता है